हमको चित्र बनाने का शौक प्राइमरी स्तर से ही काफ़ी अच्छा था लगता था हम धीरे धीरे जब प्राइमरी स्तर पर पढ़ते थे तो चित्र बनाया करते थे तो काफ़ी गलत हमसे पहले चित्र बना करते थे फिर धीरे धीरे हमको आ आभास होने लगा बढ़ियाँ चित्र धीरे धीरे ऐसे बनने शुरू हो गए और धीरे धीरे और बड़े बड़े क्लासों में जब आए तो अच्छे और बे बेहतरीन चित्र हमने बनाने शुरू किए एक बार हमने नाइन्थ नाइन्थ हाई स्कूल में थे तब एक मानव सन मस्तिष्क का चित्र बनाया था जोकि बहुत ही बेस्ट जिसको बनाने के बाद हमारे टीचर लोगों ने हमको बहुत शाबासी थी और यारों मित्रों ने काफ़ी सराहना की और धीरे धीरे जब हम फिर और काफ़ी बड़े हुए तो एक से एक बेहतरीन चित्र हमने अपने ड्राइन्ग में बनाए और बनाते रहे जिससे कि हमारे चित्र काफ़ी और दिन पर दिन सुन्दर और काफ़ी बेहतरीन बनने लगे एक ऐसा ही चित्र हमने बहुत जब छोटे थे तो छोटे पर एक चित्र हम बना रहे थे आलेखन का तो नहीं बना कई टीचरों ने बहुत समझाया ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए वैसे बनाइए मगर नहीं बना

पेपर भी वेस्ट हुआ और न जाने कितनी बार हमने बनाया बिगाड़ा बनाया बिगाड़ा और बनाते बिगाड़ते समय हमारे पेपर भी फट जाया करते तो ऐसे चित्र कहते हैं आलेखन में आते थे हमारे बनाने के लिए धीरे धीरे समय के साथ हम काफ़ी बढ़ियाँ बेस्ट चित्र बनाने लगे और हाल के कुछ दिन पहले ही हमने एक बहुत अच्छी प्यारी एक पेन्टिन्ग बनाई थी जोकि बहुत बढ़ियाँ प पसन्द है आज भी हमारे घर पर लगी हुई है लोग आते हैं बड़ी तारीफ़ करते हैं पेन्टिन्ग की हमारी बहुत ही खूबसूरत पेन्टिन्ग बनाई हमने जिसे लोगों ने बहुत सराहा सराहना की जोकि बहुत ही खूबसूरत पेन्टिन्ग है जिसको बहुत ही अच्छा सब लोगों ने बताया

चित्र लेखन भी एक बहुत अच्छी एक कला होती है और हर आदमी को यह चित्र लेखन का काम करना चाहिए पेन्टिन्ग हमारी लाइफ़

रोज़गार के रूप में भी आगे कार्य कर सकती है अगर अच्छा आलेखन अच्छा चित्र बनाना हमलोगों की लाइफ़ में अगर आता हुआ तो एक ड्रॉइन्ग का काम भी अच्छा काम है जिसको करके रुपया भी कमाया जाता लाइफ़ में या कमा सकते हैं हमलोग चित्र लेखन बहुत अच्छा चित्र बनाना बहुत अच्छा काम है